नों बबे जायगाफोराव थांनो मोजांसिन मोनो आरो बेहाय थांनो मानो मोजां मोनो आं बेरायनो मोजां मोनो मा होननाय जायगायाव जेरै आङो सरलपारा ओनसोलवा बा बाहाय दैमा मोनसे दैनि थाखाय बाव बा बोथोर नायै बोथोर गरम बोथोराव दुगैनो थांनाय मानाय बे हिसाबै आं बे जायगाखौबो फेभारेट बा मोजां मोनो दै बोहैनाय जै दैनि दाहार आंल' नङा बेजों लोगोसे बहुथ मानसिफोर लोगो दोगो थाङो ज' ज' बहुद रोखोमनि जेरै गारि साखा खबब्रैजों दोलो दोलो मानसिफोर हालुं मैलुं बेरायनो खुसि खुसि एन्जय खालायहैयो बिदिनो आङो जेरखम बाइकजों थाङो बा साइकेलजों बा खबब्रैजों बहुथ रोखोमनि आङो मानसिफोरबो लोगो दोगो लानानै बेरायहैनो मोजां मोनो बांसिन आं मोजां मोननाय हिसाबै बे सरलपारा ओनसोलखौ आं मोजां मोनो आंल' नङा आंनि लोगो दोगो बहुथ बिजों बैजों आङो बोसोरफ्रोमबो बोसोरे बोसोर आङो बाहाय बोसोरसेयाव आङो ओरैनो दसबार सातबार बा खनबा बोसोराव बिदि थांनाय जायो बियो मोनसे बोथोर नायनानै जे जखन गोलोम बोथोर फैयोबा गरमाव थानो बानानै बा आङो सुखुयिनि कारनाव बाव बेरायहैयो लोगो लानोसै बा बाइकफोर बा जिखुनु खारफोर लानानै लोगो लानानै बेरायहैयो दुगैयो सानस्रियो बाव गोजोननाय आङो माखासे एन्जय खालायहैयो बहुथ मोजां जायगाया आंल' नङा बहुथ दाब दाब जायगानिफ्राय बे जायगायाव फैयो एन्जय खालायफैयो बेल' उन्दै उनला बा सेंग्रा सिख्ला बा फेमिलि बिराथ हालुं मुलुं लैहोर लैहोरै फैयो थाङो एन्जय खालायो थांनो मोजां मोनो जायगाखौ बा फारसे थांना फैनोबो आंहा गोजोननाय मोनो खुसि मोनो एन्जय खालायो बुहुथ रोखोमनि आंजों बेल' नङा दङ जेरखम सो सोनाब सोनाब बेंगलाव जेरखम मा गार्डेन होनो बेखौ बेयाव थांनाय जायो बेयावबो बिदिनो मोनसे फिसा दैसा दङ बावबो एन्जय खालायो बहुथ खम बेयाव खिन्थु आंनि फेभारेट हिसाबै जायगा मोजां मोननाय हिसाबै आङो सरलपारा दैसाखौ दैसायाव दुगैहैनाय बा भुटान हादरनि दै फैयो बिजों बे भुटान हादरनि दै फैनाय दैया बिराद दोहौ गोनां बा जुथ गोनां बिरात दाहार बोहैयो बेयाव दुगैनाय मानाय बोरैबा नों बेयाव थाङोबा मानसिफ्रा थांनानै बे बाहेरानि बा गुबुन हादरनि बे फैनाय दै हिसाबै बेयाव थांनानै दुगैयो नायफैयो बेरायहैयो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै उन्दै गेदेर बा फेमिलि गथ' गथाय लायो थाङो जायो बे एन्जय खालाहैयो आरो आंनि फेभारेट जायगाया बेनो आरोखि